پہلے جو بس ہوا کرتے تھے اس میں جو ہے سیٹیں اور بھیڑ بہت زیادہ ہویا کرتی تھی حتیٰ کہ میں سفر کیا کرتا تھا یہاں غازی آباد سے ہاپوڑ کے لیے میں پڑھنے جایا کرتا تھا تو وہاں کے لیے سفر کیا کرتا تھا بس میں تو جگہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ تو اس پہ ڈرائیور کے برابر میں انجن ہوتی ہے انجن پہ بھی انہوں نے وہ کارپیٹ وغیرہ بچھا رکھا تھا وہاں بھی سیٹ بنا رکھی تھی انہوں نے اس پہ لوگوں کو بیٹھنے کے لیے حالاں کہ نیچے سے وہ بہت گرم ہوتا تھا اور گرمی لگتی تھی لیکن لوگ سفر کیا کرتے تھے لیکن ایک لطف اندوز ہونے کا ایک مزا الگ تھا آج بھی بسیں ہیں لیکن آج تو بہت ہی آسانی فراہم ہو گئی ہے بہت سارے اس میں فیچرس آ گئے ہیں سلیپر بھی ہو بس بھی چل گئی ہیں آج کل جیسے ہم کہیں جانا چاہیں اگر ہمیں ٹرین کی ٹکٹ یا ہوائی جہاز کی ٹکٹ نہ ملے تو بس میں بالکل آرام سلیپر ڈھونڈنا چاہیں یا سیٹر ڈھونڈھنا چاہیں تو بہت آسانی سے ہمیں فراہم ہو جاتا ہے بلکہ اے سی لگے ہوئے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر استنجا کرنے کا تک بنا دیا آج کل کہ بھئی استنجا کرنے کا اس کے اندر ہے ورنہ پہلے استنجا لگتا تھا تو بس کو روک کے سائیڈ میں ڈرائیور روکا کرتا تھا پھر اتر کے وہاں پہ استنجا وغیرہ کیا کرتے تھے لیکن جو اب جو سلیپر بس چلی ہیں اس میں تو جہاں ڈرائیور بیٹھا اس کے ٹھیک پیچھے تھوڑی سی جگہ رہتی ہے تھوڑی سی جگہ میں بہترین استنجا خانہ بنا رکھا ہے وہاں جا کے لوگ استنجا کر لیتے ہیں اور بہت ہی اچّھا نظام ایک ایک سیٹ پہ ایک آدمی بیٹھتے ہیں گدے دار سیٹیں ہوتی ہے پہلے یہ گدے ودے نہیں ہوا کرتے تھے ہلکا سا وہ کارپیٹ سا لگا رہتا تھا لوہے کی سیٹیں ہوتی تھیں اور بس ہلتی جلتی چلتی رہتی تھی ادھر سے ادھر ہلتی تھی لیکن اب تو بہت ہی حسانی مہیا ہو گئی ہے بہت پہلے ڈیژل سے اکثر بسے چلا کرتی تھی لیکن اب تو الیکٹرانک بس بھی آ گئی ہے پردوشن کو کم کرنے کے لیے تو اب پہلے کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ سہولت فراہم ہو گئی ہے